रांदियुनि में कामयाबी ऐं नाकामयाबीअ में पंहिंजो वर्ताउ न बदिलायूं मतिलबु त कामयाबी हासिलु थियण ते घमंड न कयूं पर पंहिंजी निवड़त खे ज़ारी रखूं निवड़त खे ई क़ाइमु रखूं ऐं जॾहिं असां नाकामयाब थियूं त पंहिंजो जोश ऐं जुनून घटिजण न ॾियूं उन खे ओतिरो ई मेंटेन करे रखूं त मूंखे लॻे थो त असां ॿिन्ही खे सां सहुलाईअ सां उन ॿिन्ही खे सहुलाईअ सां मुंहुं ॾेई था सघूं ऐं रांदियुनि में जेकर असांखे बहितर करिणो आहे अॻिते वधिणो आहे त नाकामयाबीअ खे कॾहिं बि कमज़ोरी न सम्झो उन जे बदिरां उन खे हिकु नईं चुनौती हिकु नए चैलेंज जे रूप में स्वीकार कयूं त मूंखे लॻे थो असांजो प्रदर्शन वधीक बहितर थी थो सघे ऐं स्पोर्ट्स मेन स्पिरिट खे हमेशा क़ाइमु रखूं जेकर केर असांखे कामयाबी मिली आहे ऐं ॿियो केरु नाकामयाब थियो आहे त उन सां असांजो वर्ताउ उन खे हेठि ॾेखारणु वारो नीचो करणु वारो न हुजणु खपे पर उन खे वधीक प्रोत्साहन ॾियणु ऐं मोटिवेट करणु जहिड़ो हुजणु खपे ऐं असफल थियण ते टेंशन ऐं स्ट्रेस जे बदिरां उन खे हिकु चुनौती जे रूप में स्वीकार करे उन लाइ वधीक महिनत करणु खपे त मूंखे लॻे थो असांजो परफोर्मेंस प्रदर्शन बहितर थी थो सघे